जी

ठीक तो आप क्या पढ़ाई कर रही हैं यहाँ पेर अच्छा अच्छा तो यह अब आप देखिए आपने तो पूरी फी जमा कर दी है ठीक है और तो फी तो आपस नहीं होगी टी सी बीच में आप मतलब आप क्या वह हुआ तो हमें तो बहुत नुकसान होगा तो क्या हम लोग भी अब बीच में हम कैसे मैनेज करेंगे न तो हम सीट वह तो सीट खाली चली जाएगी जी तो

अच्छा अच्छा तो आप एक काम करो आप आवेदन बनाओ वह आवेदन बना कर और क्या कहते है आप मेरे दफ़्तर में आओ और फिर वहाँ पर वह करेंगे परंतु आप दो तीन चीज़ें आप नोट कर लीजिए पहला तो आपको पहली चीज़ है की आप सारी किताबें जमा कर के जाएंगी की आपके पास ऐसी कोई किताब हो आपने लाइब्रेरी से ली हो तो उसका नो ड्यूज चाहिए हमें आपकी पूरी फ़ीस जमा होनी चाहिए और फ़ीस जो आपने पहले यदि जमा कर दी होगी वह आपको वापस नहीं मिलेगी है न क्योंकि कुछ नियम होते हैं ऐसा नहीं होता की आपका जब चाहे तब आप टी सी ले लो और जब चाहे तो आप पढ़ाई कर लो तो यह सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा और फिर आवेदन देंगे उसके पंद्रह दिन बाद आपको मिलेगा यह नहीं की दूसरे दिन आप आने लगे की सर हमें जाना है और वह कम से कम पंद्रह दिन टाइम लगेगा है न अरे यार आप तो बी ए की पढ़ाई कर रही हैं आपको इतना तो होना चाहिए आपने उसमें दसवीं बारहवीं है आप बच्चे जैसे सीखने लगते हैं ठीक है तो आप एक काम करिए आप आइए पहले कॉलेज में आप क्या कहते है वहाँ पर जो आपकी क्लास टीचर हैं उनसे आप बात करिए वह आवेदन लिखवाएंगी है न आप उनसे बात करके फिर वह करके मेरे दफ़्तर आइए आप और अपनी उनको भी लेते आइएगा जो आपकी क्लास टीचर हैं उनको भी लाइएगा है न और यह फिर उसके बाद वह मिल पाएगा अपन दुखी फिर से मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि आपकी फीस पूरी जमा होनी चाहिए किताबें पूरी जमा होनी चाहिए यदि किताबें जमा नहीं हुई तो जितने मूल्य के आपने किताब लिए होंगे उसका पैसा आपको जमा करना पड़ेगा ठीक है ठीक है आप आइए जी जी जी जी